हैलो हैलो नमस्ते सर हैलो नमस्ते सर

सर होई पंछान हैलो सर होई पंछान पंछान होई सर हैलो सर होई पंछान सर में सुदेश बोल्ला ना रोल नंबर थर्टी टू दा सुदेश बोल्ला ना नंबर रोल नंबर थर्टी टू दा सर जरूरत पेदी थोआढ़ी करना पेदा तां हून दिक्खी लैओ सर करी लैओ थोह्ड़ा सर कोई प्राबल्म होई नेईं सर नेईं सर उ'यां नेईं ओह् इ'यां बेजती होई जानी मेरी तुस सर तुस आपूं दिक्खी लैओ थोह्ड़ा करो हैल्प सर दिक्खो हां ऐ ते सेही हां जी हां जी ठीक ऐ सर ठीक ऐ ते नेईं आओ उ'नें